हम सुमंत कुमार हम सीतामढ़ी गेली एक पङ्खा लेली ओहि पङ्खाके कलर बहुत ही यूनीक रहलक जे हमरा पन्द्रह सए रूपैआमे भेटल ओहि पङ्खाके घरे लयली घरे लाबिकऽ पङ्खा कस देली छतमे ओकरा बाद एहि पङ्खाके हवा बहुत ही ठण्डा आओर शीतल हवा रहलक ओहि पङ्खाके इक्स्पिरीयन्स बहुत अच्छा खासा रहलक साथमे ओहि पङ्खामे बिजली भी बचैत रहलक आओर स्पीड भी बहुत अच्छा रहलक ओहि पङ्खाके नाम क्रोमपटनके पङ्खा लायल रही ओहि पङ्खामे बहुत खासियत रहलक से मॉडल से चलत रहलक आओर साथमे ओहि पङ्खामे हमरा एल ई डी बल्ब फ्री लागल भेटल मिलल पङ्खा तऽ बहुत अच्छा तऽ रहलक